हीअं त असांजे आसे पासे में गाम जाम चोरी चकारियूं थींदियूं आहिनि छो त अॼुकल्ह जनता घटिजी विया आहिनि नौकिरियूं न मिलनि थियूं इन जे करे पंहिंजे घर जी पुर्तीअ लाइ चोरी चकारियूं कनि था ऐं पंहिंजियूं घणनि ई गंदियूं आदतू पहिजी वञनि थियूं जुआ जूं दारू पीअण जूं इन जी पुर्ती करण लाइ बि चोरी कंदा आहिनि